नमस्ते भैया बढ़ियाँ है ये केह रहे थे पोको एक्स फाइव फाइव जी मिल जाएगा अरे पोको का फोन लेना था एक्स फाइव जी अच्छा हाँ हाँ हम आ रहे हैं ये कह रहे हैं मिल जाएगा अच्छा ना अच्छा क्वालिटी का हाँ हमको फाइव जी ही चाहिए क्योंकि पढ़ने लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है अब नेट नहीं चलता है

नहीं ये वाला नहीं वो वाला दिखाइए वो पोको वाला रेडमी का नहीं क्वालटी ब उसकी क्वालटी बढ़ियाँ है न बढ़ियाँ इस समय चल रहा है भैया भी मेरे वो फोन लिए हैं बहुत अच्छा चल रहा है इस समय अच्छा तो यही फ़ोन है यही फ़ोन है कितने का है बारह हजार छ अरे हम नेट पर देख रहे थे तो बारह हजार ही बता रहा था आप बारह हजार छः सौ रूपये दे रहे हैं हाँ हाँ

हाँ तो कुछ कम कर दीजिए भैया भी मेरे यहीं से फ़ोन लेकर गए थे तो उनको कम कम ही में दिए थे आप हमसे ज्यादा ले रहे हैं अब सौ रुपए है बारह हजार तीन सौ रुपए दे दे दे रहें हैं और क्या नहीं तो ऑनलाइन कर देते तो उसमें फायदा हो जाता मुझे हाँ छ ठीक है तब ना आपका ना हमारा बारह हजार चार सौ रुपए ले लीजिए नहीं भैया मुझे यही चाहिए था यही फोन चाहिए मुझे थोड़ा कम में दे दीजिए चलिए ठीक है तब दे दीजिए